हॅं हेलो सर हॅं हॅं सर बता देबै हुँ शुरुमे करैत हेथिन ओ पर्व जेनाकि चारि दिनसँ पहिलहिये से नहाबै धोबै छै कथे पढ़ै छथिन कथे पढ़ै छथिन तऽ कथेमे जे चारि दिनसँ जे हाथ उठेतै ओ लहसुन प्याज माँस मछली नहि खेती चारि दिन पहिलहियेसँ कथे पढ़तै वएह दिनसँ ओकर बाद जाहि दिना चारि दिनमे एक दिन सँझका अर्घ्य होइ छै एक दिन भोरका अर्घ्य होइ छै ओहि दिना से जहिया सँझुका अर्घ्य हेतै ओहि दिना एक दिन पहिलहिये दिन सहै छै सभ रातिमे खरना करै छथिन खरना करै छथिन खीर से केरा भेलै सेब भेलै अनार भेलै जेकरा जे भेलै जे चीजकेँ फल खेथिन ओहि के नैवेद्य हॅं सँझुका अर्घ्य होइ छै ओहिसँ ओहिसँ हॅं ओहिसे एक दिन पहिने खरना करै छै तऽ पुरे दिन सहतै आ दस बजे रातिमे खीर बनै छै दुधकेँ खीर बनै छै केला रहतै फल फुल रहतै जेकरा जे किछु जे भगवान जुड़बै छथिन से केला पात पर पाँच ठाम नैवेद्य राखिकऽ आ ओ जितवाहन बाबाकेँ अलगसे थालीमे लेने रहतै ओ खेतै नैवेद्य वाला किछु नहि अपना बेटाके देतै अपन ओहिठुना ओ अपन खेतै जे भरि पेट हेतै जे दुध पियै कि केला खाय कि खीर खाय खीर ओ रातिमे खरना कऽ लेत आ रातिमे जे ओ खरना केलकै विहान भऽ कऽ जे पुरे दिन बासिये मुँह रहतै दू दिन तक भरि दिन भरि राति हॅं ओ जितवाहन भगवानके खीर चढ़ै छथिन तऽ भरि दिन भरि राति अपन सहतै नऽ तऽ शामकऽ हाथ उठेतै जाकऽ नदीके कातमे कोनिया डगरा छिप्पी कोपड़ ओहिमे जते चीज होइ छै फल फुल सुजी मैदा लाबै छै खजुरिया बनबै छै जातामे लोक गेहूॅं पीस कऽ ठेकुआ बनबै छथिन ओहिसँ डाली साजल जाइ छथिन महारानीके डाली हॅं तऽ ओ जतऽ नदी हेतै ने जेनाकि पोखरि होइ छै ओहिठाम ओहिमे ढुकिकऽ कोनिया डालामे ओहिमे नहाकऽ पान सुपाड़ी से अर्घ्य दै छै ओ पान सुपाड़ी लऽ कऽ कनि देर खड़ा होइ छै बादमे तै के बाद मे से राखि देते कोनिया डगरा जते हेतै सभके उठा कऽ अर्घ्य देतै ओकर बाद एनाकऽ हाथ उठै छै फेर साँझ पड़तै तऽ समेट उमेटकऽ घर चलि एतै सुबहमे फेरो जे जेतै सुबहमे फेर जेतै तऽ फेरो से ओहिना डाली पसारतै नहाकऽ फेर ओहि पानिमे नहेतै वएह जे साड़ी शाममे पिन्हलकै हॅं तऽ सुबहमे दुधके अर्घ्य जेनाकि बेटा छथिन तऽ गायके दुध होइ छै या पोलोथिने होइ छै तऽ गिलासमे लऽ कऽ जेकरा नहाकऽ बेटा हुनका अर्घ्य देतै ओहि पानिमे तकर बाद जल ढ़ारि देतै आ